हलो हलो क्या मेरी बात डॉक्टर नेहा से हो रही है डॉक्टर मुझे आपका नंबर मेरी फ़्रेंड ने दिया है साक्शी ने उन्होंने बताया कि आप बहुत ही अच्छी मतलब साइकोलॉजी आप दिमाग का बहुत ज़्यादा मतलब आपको ज्ञान है तो आप बहुत अच्छे से इलाज करते हो मैम मुझे क्या है ना जो सर दर्द की बिमारी बहुत ज़्यादा है मतलब मुझे क्या होता है कि ऐसी चीज़ें मैं कुछ भी सोचती हूँ तो मेरा सर बहुत दुखने लग जाता है मुझे अगर कोई पूछे कि आपके जीवन में क्या चल रहा है तो सर दुखने लग जाएगा कोई मुझे कुछ और बोल दे तो मुझे सर बहुत दुखने लग जाता है आप बता सकते हैं मेरा इतना सर क्यों दर्द होता है और इसका कैसे ठीक करूँ हाँ मुझे यह बात तो सही कही आपने लेकिन ऐसा होता नहीं है ना मैम क्या है ना कोई ना कोई बोल ही देता है और अपने दिमाग में आई जाती है बात तो मैं अपने आप को शांत कैसे रखूँ और यह कोई भी कुछ भी बोल देता है तो सर दुखने लग ही जाता है तो यह एक मेडिकल जो समस्या है ना मुझे पिछले चार महीने से बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप बताइए ना मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए क्या मैम नो मैम बस है ना वह जो नॉर्मल या फ़ार्मेसी की दुकान से है ना वह और सर दर्द की गोली आती है ना वह ले लेकर खाई है पर उससे अब कोई आराम नहीं लग रहा है अच्छा मैम यह आपका क्लिनिक कहाँ पर है अच्छा मैम यह कितने बजे से कितने बजे तक खुला रहता है सुबह दस से शाम के पाँच बजे तक और मैम क्या है ना मैं एक जगह पर जॉब करती हूँ तो वहाँ पर मुझे ना संडे के दिन ही छुट्टी मिल पाती है तो मैं संडे के दिन आ पाऊँगी तो संडे के दिन खुला रहेगा तो संडे के दिन तो फ़ुल डे के लिए खुला रहता या फिर ऐसा तो नहीं है कि हाफ़ डे रहता है उस दिन अच्छा मैम और इसके लिए आप अभी से मेरा अपॉइनमेंट ले लेंगी या उसी समय अपॉइनमेंट लेना पड़ेगा अच्छा ठीक है मैम तो मैं आती हूँ संडे के दिन आप मेरा नंबर नाम नोट करके रखना मेरा अपॉइनमेंट से भी बुक कर लेना अगर उस दिन मेरे को भीड़ में क्या है ना मैं ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रहे पाऊँगी ठीक है मैम मेरा नाम है यह रानी काकुरिया ठीक है